बगानी बागवानीके लेल मतलब कोनो फूल लगबैके लगबैलए जइसे गुलाबके फूल भेलै गेन्दाके भेलै अड़हुलके तऽ गुलाबके फूल पेड़ लऽके कोदारिसे मतलब थोड़ा थोड़ा खुदाइ करैके रहै हइ तऽ कन खुरपीसे खोदाइ करिके रोपि दै छिए पानी पानीके मग रहै हइ ओहिसे पा ख खोदाइ करिके ओहिमे पानि धरिके पेड़ लगा दै छिए आओर नहि अगर जादा यूज करैके रहै हइ जादा अन्दर तक खुनैके रहै हइ तऽ कोदारिके उपयोग करै छिए गे जइसे फूलमे हो गेलै गेन्दा चमेली गुलाब अड़हुल चमेली सूर्यमुखी रेफ्लेशिआ गुलशिआ बहुत फूल हो गेलै ढेर सारा फूल लगबैके लिए पहिले जमीनके खोदाइ करै छिए फेर फूल लगबै छिए ओकरा अच्छा से मतलब देखभाल करै छिए देखभाल करै छिए ओकरा पानीके मतलब पानी समयपर दै छिए ओकरा बहुत अच्छासे मतलब देखभाल करैके रहै हइ नहि तऽ सुखि जेतै नहि देखभाल करबै तऽ सुखि जेतै बहुत बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा फूल रहै हइ जइसे कनैलके हो गेलै कनैलके फूल हो गेलै बहुत अड़हुलके जइसे तुलसी भी हो गेलै तऽ तुलसीके मतलब खइआ खुनिके मतलब खुदाइ करिके ओहिमे लगा दै छिए पेड़के आओर पानीके पानी दैत रहै छिए समयपर आओर बड़ा हो जा हइ तऽ

जइसे फूल लगा दै छिए फूल टाइमसे पानी दै छिए टाइमसे खादो आर दै छिए बहुत बहुत बार मतलब देखभाल करैके पड़ि जाइ हइ बहुते बार देखै छिए खु खुदाइ करिके रोपि दै छिए फेरो ओकरा शाम सुबह पानी दै छिए आओर बहुत बार ओकरा देखभाल करैके पड़ि जाइ हइ बहुत अच्छासे मतलब ओकरा सेवा आर करैके पड़ै हइ सेवा पानी करैके पड़ै हइ बहुत बार बहुत बार रोपलिए हन फूल बहुत मतलब लगबै छिए फूल बहुत बार लगेलिए हन फूल जइसे गेन्दा हो गेलै चमेली गुलाब ईसबके मतलब बहुत बहुत बड़ा बगान लगेने छिए बहुत बड़ा आओर फूलके मतलब टाइमसे सीजनसे ओकरा पानी आर टाइमसे पानी आर चाहिए ओकरा देखभाल करैत रहै हइ स्प्रे आर भी होइ हइ स्प्रे स्प्रे बहुत बार होइ हइ